जय झूलेलाल मूं जूना पुराणा सिक्का ऐं नोट स्टैंप सभु गॾु कया आहिनि त मुंहिंजे लाइ उन जी क़ीमत अमूल्य क़ीमत आहे बाक़ी उहे मूं कोई बिज़निस लाइ कोन्ह गॾु किया आहिनि ऐं मां गॾु इन करे के कया इन मुंहिंजा ॿार वॾा थी ॾिसनि की असांजे मम्मी पापा नंढा हुआ पहले उननि जे ज़माने में हीअ सिक्कनि जी छा कीमत हुई भले उहे वॾा थियनि त ॾिसनि भाई कहिड़ा सिक्का आहिनि ऐं कहिड़ा हलंदा हुआ ॾह पैसा पंज पैसा उहे सभु मूल्य इलाही आहिनि त मूं सभु गॾु करे रखिया आहिनि अॼु मुंहिंजे छोकिरे खे फ्री थी ॾेखारंदी आहियां की हे अठानी आहे की पंज पैसा आहिनि ऐं हिकु टको आहे त सभु मूं गॾु करे सुठी रीति सां अलबम में रखी छॾे